راجما چاول دم آلو مٹن اشٹو نہاری مٹن کوفتہ چکن کوفتہ مٹن چاپ چکن قورمہ چکن افغانی کباب گوبھی آلو